हेल' आदा अ थारमाने आं जोबोद बे खैफोदाव गोग्लैदो आदा बे आं माबा फैसा नांगोमोन मा ल'नआव इन्ट्रेस्टआवबा ल'नआव होगोन ना माव अ अ आंखो ना आंखो दिनै नङाब्ला गाबोन होनो हागोन गाबोनसो नांगोन माने अ आरु फैसाया नांगोन आंखो पन्द्र' बिस हाजार होनो हागोन बिस हाजार हायोब्ला मोजां जागौमोन

जि राङै औ अ अ हय अ

अ अ अ अ अ अ अ जि राङाव अ अ एक थारिखाव आङो थारिख मथे होनांगोन ना अ

अ दे जागोन दे होमब्ला आदा जागोन दे आङो गाबोन थांगोन दे माबा साखिबो साखिबो लानांगोन नामा सोरबा साखि लानांगोन उइटनेस अ दलिल गांसे लानानै साखि सासे लानानै थांगोन दे आं गाबोन बिस हाजार होनो हागोन ना

अ

अ अ जागोन दे आदा बेखो सिन्था खाम नाङा आं होगोन दे आं माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदोना बेखौ दा आं हरबाय थागोन दे उनाव दे होमब्ला गाबोन थांगोन हा अ अ ओ आं बिदि नङा दे आदा सिन्था खाम नाङा आं एखदम टाइम हिसाब जा जबान होदो बेखोनो आङो होगोन दे अ अ जागोन दे गाबोन अ मोजाङै रायज्लायगोन दे आदा अ दे दे दे दे होमब्ला दोननि आं